आं न'आव जिब जुनार फियो जेन'बा मोसौ अमा बोरमा दाउ हांसो लायो जोङो जेन'बा जोंहा आबाद खेथि मावनाय नालाय जोङो बेजोंनो जा मासे मानै बुथुमनो हायो होननानै जोङो जेखौ मोन्दों बेखौ जोङो फियो खस्थ' खालामनानैब्लाबो जोङो फियो बेखौनो आमफ्राय फिनानै जोङो बिदिनो जाहा गैयानालाय गैयिनि थाखाय जेन'बा थाइसे थाइनै मोनोखोमा नंनानै जोङो बुथुमलाबायनानै बेखौनो एफा एफा थोरायनानैब्लाबो खस्थ' खालामनानैब्लाबो जोङो फियो आरो खस्थ' खालामनानै फिनाया जोंना जेबो आबाद खेथि मावनानै जानायनिल' माबा नालाय जेबो थोआ थोआ जायो जोंहा फैसा थाखाब्लाबो आमफ्राय बेजोंनो फिसा फोरोंनांगौ जायो जोङो संख्रि बानलु बेजोंनो जानाय जायो आरो लोमजानाय साजानाय बेजोंनो नायनांगौ जायो जोंहा जेबो राहा गैया खस्थ' खालामनानै जानायनि दिन जेन'बा आबाद खेथि खालामनाया जोङो समावबा एखमब्लानि समाव जाबाय एखमब्लानि समाव जाया आबाद खेथि खालामनाया बिराद खस्थ' बुगिनांगौ जायो मावनाय दांनाय खस्थ'खौ खस्थ' जों होनालासे मावनांगौ जायो बिदिनो बेखायनो गथ'फोरब्लाबो लोमजानायब्लाबो बेनो फरायनायब्लाबो बेनो संख्रि बानलु जानायब्लाबो बेनो आरो जोंना बेजोंनो गाननाय जोमनाय खस्थ' खालामनानै जानांगौ जायो आबाद खेथि मावग्राया फैसा थाखा थोआ थोआ जायो खस्थ' खालामब्लाबो जेबो राहा गैयि जायो जोंहा बिदिनो थाखायनो जा मोनो जोङो बे मासे मानैखौनो फिनानै जालांगोन होननानै जाब्लाबो जायाब्लाबो जोङो लानाय जायो आरो दाउ अमा हांसो मोसौ बोरमा बिदि खालामनानै आबाद खेथि खालामनानै जानाय जायो मासे मानैखौनो जोङो जा जायो बेखौनो माबा खालामनानै जानोसै होननानै लानाय जायो खस्थ' खालामनानैब्लाबो अनेख बुस्थुबो नांगौ जायो मोनसेल'बो जाया संख्रिनि बानलुनि गाननायनि जोमनायनि लेखानि बेफोरबादि जायो आरो जोंनाव दा थोआ थोआ जायो होमब्लाबो जोङो दे बिदि न'खर संसार जानो खस्थ'खौ लाखानांगोन एसेब्लाबो संसारा सोलिबायब्ला जेख'न बेखौनो जोङो जेबो नंला होननानै साननानै लाबायआरो दा बिदि